हाबायारि सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव फरायसाफोरनो फोरोंबावोब्ला साबसिन मानो होननानै बुङोब्ला हाबायारि सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनो फोरोङोब्ला फरायसाफोरा साबसिनै रोंगोन साबसिनै गियान मोननो हागोन बेनिखायनो फोरोंगिरिफ्रा फरायसालियाव हाबायारि सोलोंथाइखौ फरायसाफोरनो फोरोङोब्ला साबसिन जागोन फरायसाफ्रा बांसिन रोंनानै बांसिन गियान मोननो हागोन बेनिखायनो हाबायारि सोलोंथाइखौ फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनो फरायसालियाव फोरोंनाया गोनां